चोवीह फ़रवरी उणिवीह सौ पंजहतरि अठावीह दिसम्बर उणिवीह सौ असी पंजवीह अगस्त ॿ हज़ार नव पंजवीह मई ॿ हज़ार ॾह चोॾहीं फ़रवरी ॿ हज़ार चौॾहं